मैंने एक मोबाईल खरीदा था मेरे दोस्तों ने मुझे सजेस्ट किया था लेकिन मेरा उस उसके साथ एक्सपीरियंस बहुत मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं रहा अधिकतर नेगेटिव ही रहा क्योंकि उसके उसमें स्टोरेज कम था और मैं उसको इतने अच्छे से मतलब वह स्मूथ अच्छा उसका टच नहीं चल रहा था मेरे जैसा मतलब सारे उसमें एक्सपीरियंस मेरे ये तो अधिकतर नेगेटिव ही रहे इसलिए मुझे तो उतना पसंद नहीं आया जो मैंने ख़रीदा था मोबाइल